हमारे यहाँ किसान जिसके बाद ज़्यादा खेती बाड़ी है और जिसके पास ज़्यादा पैदावार होती है व्यवसाय बाहर लेकर कम दामों में बेच सकते हैं लेकिन जो छोटे किसान हैं वे बेचारे अपने फसल को जो है बेचने में सुविधा जब दाम उचित दाम मिलता है तभी देते हैं बड़े किसानों का जो है भूमि ज़्यादा है उनको उनको पैदावार ज़्यादा मिल जाता है इस के कारण उन्हें बड़ी बड़ी वेश्याओं से जा के हाथ मिलाते हैं और कापी ऊँचे दाम में बेचते हैं वहीं छोटे किसान बेचारे जो है कम दाम में नहीं बल्कि जो है वो भी सोचते हैं कि हम को हमारे दुर्गम खेती बाड़ी है हम को तो ज़्यादा दिन थाम दाम में बेचना चाहिए यहीं बड़ी किसानों का जो है जिसके बाद ज़्यादा भूमि है ज़्यादा फ़सल है ज़्यादा जो है जिसके पास फ़सल पैदा होती है वे काफ़ी जो है उचित दाम पे नहीं बल्कि सोचते हैं कुछ कम ही मिल जाए तो चले लेकिन हमारा जो है बिक जाए और छोटे में ये होता है कि हमको जो है बड़ी दाम थोड़ा मिले तब हम इसको जो है बेचे इसी के कारण हमारे जो है कृषि व्यवसाय पे तरह तरह के मुकाबलों होती है जैसे छोटे किसान होते हैं लेकिन उनको जो है कम सुविधा मिल पाती है वे सोचते हैं जो दाम उचित दाम पे मिले हमको उसी को बेचना है